हेलो हाँ हेलो अ ठीक है सर स्कूल में जो है सो बच्चा सब तो आता है लेकिन जो है बच्चा तो बहुत है लेकिन टीचर जो है सो पूरा एकदम मतलब उतना नहीं है जो जो बच्चा को रिकवरी पूरा करेगा और ब बच्चे जो मतलब हर घंटी पर मतलब नहीं हो पाता है अपना नहीं है तो हम मांग है कि अगर अगर मतलब स्कूल ग्रो करना चाहता है तो इसमें टीचर को बढ़वाना बढ़ाना पड़ेगा और अगर मतलब मास्टर जो मतलब ज्यादा हो जाएगा तो बच्चा जो है सो विकास करेगा स्कूल हाँ जी जी जी सर हाँ जी सर जी सर जी सर एकदम तो हम चाहते हैं कि जितना सब टीचर रहेगा घंटी उतना होगा उतना पढ़ाई अच्छा होगा स सब कुछ उतना होगा तो इससे क्या होगा स्कूल का ग्रोथ होगा बच्चा का विकास होगा यही

जी सर जी सर जी सर जितना सर जितना सर जितना मतलब टीचर रहेगा उतना तो मतलब विकास होगा जितना टीचर अगर मेहनत करेगा बच्चा भी मेहनत करेगा बच्चा जो मेहनत करेगा तो बच्चा जब मेहनत करेगा तो बच्चा अब आगे बढ़ेगा सर आ अभी क्या है जो मतलब जो भी टीचर है वो तो आता है सब घंटी हो नहीं पता है बच्चा इधर उधर घूम रहा है बच्चा इससे क्या होता है मतलब खराब हो जाता है आ जब टीचर रहेगा सर तो टीचर जो रहेगा तो अगर ग्रोथ करेगा ना सर तो इसलिए हम चाहते हैं कि टीचर जो है सुधरना चाहिए सर

सर सर साफ सफाई में जो है सो अभी एक ही स्टाफ है वो जो है परमामेंट नहीं रहता है सर कभी छुट्टी कभी ये वो मार लेता है पर सर इसमें भी हम चाहते हैं कि अगर रहे रहेगा अगर आप बहाली कीजिएगा उसमें अच्छा रहेगा आ सर जितना जितना बढ़ेगा उतना अच्छा साफ सफाई रहेगा बच्चा को उतना मतलब पढ़ाई में अच्छा लगे जितना कचरा रहता है तो सर उसमें अच्छा नहीं लगता

जी सर जी सर जी स जी सर जी सर जी सर जी सर पूरा मतलब जितना टीचर और जितना मतलब साफ सफाई रहेगा उतना अच्छा रहेगा सर और सर स्कूल का नाम होगा सर उसी लिए ठीक है सर ठीक है ठीक है ठीक